हमारे यहाँ संस्कृतिक मूल्यों पर कमज़ोर होने के बारे मैं कुछ बातें बच्चों के बारे में करना चाहती हूँ की वह क्यों कमज़ोर हो गए हैं युवा पीढ़ी और जैसे की हम लोग तो पूजा पाठ में बहुत हीं आस्था रखते हैं और पूजा पाठ में बिस्वास भी रखते हैं लेकिन मैं देख हीं रही हूँ की धीर धीरे बच्चों की बच्चियों की रुचियाँ यहाँ से हटती जा रही हैं और जैसे की हमारे हीं एक रिश्तेदारी में हैं जो की वह पूजा पाठ को उसका पूरा परिवार मानता है मतलब उसके माँ बाप सब लोग इस मतलब पूजा पाठ को बहुत ही महत्व देते हैं वह परंपरा को भी अपना मानते हैं लोग बाग लेकिन उन्हीं के बच्चे वह मिलिट्री में नौकरी करता है आर्मी में और पहले बहुत अच्छा था पूरे परिवार का मतलब पूजा पाठ में भी उसका जो समय बीतता था सबको बहुत अच्छे ढंग से तौर तरीके से वह मानता भी था अपने रिश्तेदारी को भी निभाता था लेकिन पता नहीं वह किस वजह से वह कैसे चक्कर में पड़ा की वह उस पूजा पाठ और सांस्कृतिक और जो है परंपराओं को एकदम नेगलेट कर दिया ओ किसी इन चीज़ों का कोई उसके लिए महत्व हीं नहीं है और ना तो वह समझता है की हमें यह सब क्या करना चाहिए वह अपने हीं तौर तरीके किसी की पता नहीं किस रामपाल महाराज के वह भक्त हो चुका है कि यह सारी प्रथाएँ और सांस्कृतिक जो भी कार्यक्रम है चाहे जो भी रुचि है उसका सब ख़त्म हो गया है वह उसी ढंग के लड़की से भी उसी कि जिस ढंग से वह रहता है उसी तौर तरीके से उसी ढंग के लड़की से वह शादी भी किया है और वह शादी किया लेकिन माँ बाप की सहमती से किया अपनी जाति पाति में किया लेकिन ना तो वह पूजा पाठ क्या होता है ना तो उसकी बीवी सिंदूर लगाती है ना तो कोई त्योहार मनाती है शादी में शादी और ब्याह में भी वह ना तो वह खाना पानी भी वह नहीं खाती है आती तो है लेकिन वह खाना पानी भी नहीं खाती पूजा पाठ तो दूर की बात है पूजा पाठ को तो दोनों मतलब पति पत्नी मानते भी नही हैं की क्या होता है किस तरह से शादी ब्याह करना चाहिए किस तरह से नहीं करना चाहिए उनकी कोई रुचि नहीं है हाँ थोड़ा माँ बाप के साथ अपनी जो थोड़ी रिश्तेदारी है वह निभा रहे हैं माँ बाप को मानते हैं लेकिन पूजा पाठ में कोई उनकी रुचि नहीं है